پلمبر مستری جی بول رہے ہیں یہ ڈرینج پائپ خراب ہو گیا ہے کیا ابھی آپ آ سکتے ہیں

جی میں گیا سے بات کر رہی ہوں

وہ وہ ڈرینج پائپ سے پریشانی ہے کہ وہ پانی پاس نہیں ہو رہا ہے جی تو کتنے خرچ آئے گا جی تو

آج آ جاتے جی کہنا ہے کپڑا دھونے میں پریشانی ہو رہی تھی جی سمے تو دے رہے لیکن آپ آ ج آ جائیے گا نا تو ریکویسٹ ہے آپ سے آپ آ جاتے جی جی ٹھیک ہے